हाँ मैं आपको बताना चाहूँगी मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से सभी चीज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर प्रचलित है और कला रूप और शिल्पकला की बात करें तो यहाँ पर जैसे मूर्तिकला है मिट्टी के बर्तन हैं वस्त्र है चित्रकला है बहुत सारी कलाएँ यहाँ पर प्रचलित हैं और जो कि मिट्टी के जो बर्तन है तरह तरह के मिट्टी के बर्तन बना कर गेहूँ की मुर्तियाँ बनाई जाती हैं यहाँ पर और जो यहाँ के जो प्रचलित म्यूज़ियम हैं वहाँ पर ये जो मुर्तियाँ हैं वो रखीं हुईं हैं तो दूर दूर से पर्यटक जो हैं वो आते हैं इन्हें देखने के लिए यहाँ की जो प्रचलित कलाएँ हैं उन उन्हें अद्भुत कलाएँ जो हैं वो बनाई जाती है अद्भुत कलाकृतियाँ मुर्तियाँ मिट्टी के बर्तन अब अद्भुत ढंग से बनाएँ जाते हैं क्योंकि म्यूज़ियम में और मानव संग्राहलय है यहाँ पर हिंदी भवन हैं उनमें रखे जाती हैं ताकि शोभा बढ़ सके तो इस तरह से जो कलाकृतियाँ हैं वो प्रचलित हैं